مذہبی توہمات کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں ہمارا علاقہ چونکہ گاؤں اور دیہات پر مشتمل ہے اور ہمارے علاقہ میں علم کی بہت کمی ہے لوگ پڑھے لکھے بہت کم ہیں یہاں پر لوگ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں اسی لیے جہالت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اسی جہالت کی وجہ سے لوگ مختلف طرح کے مذہبی اور غیرمذہبی توہمات اور غلط باتوں میں پھنس رہے ہیں جیسے کسی کے سامنے سے اگر کالی بلی گزر جائے تو لوگ اس کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں مذہبی توہمات سے لوگوں کو باہر نکالنا میری اور آپ میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کو ان تمام مذہبی توہمات سے باہر نکالو